यूट्यूब मां रेसिपी कढी आइटम ठाहींदी आहियां मां खाइण जी ॾाढी शौक़ीनि आहियां हिकु दफ़ो मां मिक्स भाॼी ठाहिण जी रेसिपी यूट्यूब मां कढी बाज़ारि मां सभु भाॼियूं वठी आयासीं शिमला गुल गोभी बीन्स गजर मटर सोयाबीन ऐं भाॼी तयारु कई पर उन में हुन में लूणु मिर्चु वधीक पियो पोइ सोचियो हुन जो पुलाउ ठाहे छॾियां बसर जो दागु पचाए करे सभु मिक्स वारी भाॼी विझी पाणी विझी चांवर विझी छा पुलाउ ठही वियो सभु घर जा छा पुलाउ ठही वियो हुन में काजू ऐं बादाम किश्मीश मथां विझी तयारु कयो सभु घर जा भाती खाई आङुरी पिया चटनि चवनि पिया छा त पुलाउ ठहियो आहे